ते बच्चो तुस मिगी दस्सी सकदेओ अपने बारै च किश सनाओ अपने बारै च दो चार निक्कियां मुट्टियां गल्लां अपने बारै सनाओ ताकि अस जानी पछानी सकगे चै तुसेंगी हां जी मेरा नाम पल्लबी ऐ ते में इत्थै उधमपुर च रौह्नी आं ते मेरी पिता दा नांऽ मेरे पिता दा नांऽ जगननाथ ऐ ते मां दा नांऽ शीला देवी ऐ ते मेरी इक भैन ते इक भ्राऽ ऐ ते उंदा नाम भैन दा नांऽ रूबी ऐ ते मेरे भ्राऊ दा नांऽ जेह्ड़ा ऐ सन्नी ऐ में उत्थै उधमपूर च रौह्नी आं ते में पढ़ा इक्की साल दी आं मेरी एज ऐ अते में वूमन कालेज च बिच्च पढ़ानीं करनियां ते मेरा सैमिस्टर जेह्ड़ा फिफ्थ ऐ ते इत्थै कालेज च फिफ्थ सैमिस्टर च में पढ़ा करनियां मेरा आ'ऊं पढ़ाई करियै में कोई नौकरी करना चाह्नियां जेह्ड़ा मिगी रूजगार लग्गी जा निक्का मोटा जेह्ड़ा ते आ'ऊ सेटल होई जां लाईफ च